नै नोंस्रा मा मा माइ गाइदों हो औ ए ओमफ्राय बेल' आरो ए जोंहाबो ए जोंहा हो जोंहाबो माबा रन्जित एसे रन्जितआ बार' बिगासो जागोन आरो जोसाया बिगासे जागोन नामा ओमफ्राय माइब्रा माइरं माइ गोसोम हा औ गाइदों बार' बिगायानो जाबाय औ बार' बिगायनो जागोन जोंना रन्जितआ ओमफ्राय जोसा माइब्रा हाजिरा होदों माखासे न'आव माखासे गायबाय हाजिराबो होबाय थांबाय दस हाजारसो थांदों आथज आथजन ना औ

औ जोंना जोंना हाजिरायानो आथजनखाबा न'नि सानै दसजन हा सासेआवनो थिनस' थिनस' हाजिरा गायनाया ट्रेकटरा टेकटर गिदिरआ बिगासेआव थिनस' ओमफ्राय टेकटर फिसा फोमोननाया सारिस' बिगासेयाव बिगासेआव सारिस'

औ एखे जाखागोन जेराव बिदिनोखासै नालाय औ गायनायाबो थिनस'खा सासेआव थिन'सबा आथजनजों सानसेआवनो जि बुरजा थांखायो

औ हा ए फानो फानगोन जोसायाथ' बिदिनो दा माबायाव एखमबा साइथ सुथुर गाहाम थांबायहाय जोसा माइरंआ

औ लांफैदो सौखाैनाय औ दङ लांफै उम थाब लांफैयाबा मोननाय नङा ह सि आइ टि आव सासे सि आइ टि आव सासे मानसि बिदों

औ दे उम औ थाब लांफै थाब उम आं मोनाद्रायबा हरा